मध्य प्रदेश में प्रमुख मीडिया या मनोरंजन उद्योग न्यूज़पेपर टी वी और मीडिया है मध्य प्रदेश के लोग बहुत ज़्यादा न्यूजपेपर पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के सेवेंटी परसेंट लोग रोज सुबह न्यूजपेपर पढ़ते हैं इससे उनको प्रमुख जानकारी मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं हमारे यहाँ नर्मदापुरम नाम का न्यूजपेपर आता है जिसकी रोजाना करोड़ों में कॉपियाँ आती हैं और लोग पढ़ते हैं वहाँ हर चीज की खबर देते हैं न्यूज़पेपर कम से कम बारह से तेरह पेज का होता है इस पे मध्य प्रदेश की पूरी खबर होती है रोज लो रोज सुबह लोग की वो न्यूजपेपर खरीदते हैं और पढ़ते हैं और न्यूजपेपर के अलावा मध्य प्रदेश के लोग टी वी पर बहुत मानो टाइम दिखाते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ टी वी में सीरियल न्यूज़ मूवी इत्यादि देखते रहते हैं बहुत से लोग दिन से शाम तक टी वी ही देखते रहते हैं और और अब कई लोग अखबार भी पढ़ते हैं अखबार से ज़्यादा से ज़्यादा लोग अखबार पढ़ते हैं टी वी पे कई लोग सीरियल देखते रहते हैं प्रमुख मध्य प्रदेश के प्रमुख मीडिया पे न्यूजपेपर और न्यूज टी वी हैं हमारे यहाँ टी वी सबसे ज़्यादा देखी जाती है मध्य प्रदेश के वासी न्यूजपेपर को पढ़ने में बहुत ऊंची दिखाते हैं वहाँ रोज सुबह न्यूजपेपर खरीदते हैं और पढ़ते हैं कई लोग न्यूजपेपर उधार लेके भी पढ़ते हैं